विभिन्न मौसमों के आधार पर अगर मैं बात करूँ कि मैं पौधों के लिये कैसे सावधानियाँ बरतती हूँ तो जैसे अगर गर्मी का जब मौसम होता है तो गर्मी में क्या है पेड़ पौधे ज्यादा सूखते हैं तो उसमें जैसे सवेरे और शाम को जैसे पानी देते है तो उसमें तीन टाइम अगर कोई पौधा ऐसा है की ज़्यादा सूखने वाला है या गर्मी ज्यादा है तो उसको तीन टाइम ही पानी दे देते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सीधे धूप ज़्यादा धूप अगर उन पर पड़ रही है तो भी पौधा खराब होने के ज़्यादा मौके होते हैं कि पौधा ख़राब हो जाता है तो ऐसे पोधों को मैं छाँव में रखती हूँ सर्दियों के मौसम में पौधों की रखवाली जैसे मैं थोड़ा धूप में उनको रख देती हूँ या छाँव में रख देती हूँ हर पौधे जैसे सर्दी और गर्मी के हिसाब से जो पौधे आते हैं तो उनकी सीधी किसी की धूप नहीं लगनी चाहिए समय पर पानी देना इस तरीके से मैं उनकी सावधानियाँ बरतती हूँ